आदा आस्सा बै ओंखाम संनाय मानायनि खोथा एसे रायज्लायनांगौ दंमोनलै बै माबा मोनसे प्रग्राम जागोन बेयाव साहित्य सभानि मोनसे प्रग्राम दं आरो ए बेयावहाय माने ओंखाम संग्रा एसे नांगौ जादों नालाय दा ओंखाम संनायाव मानसि नांगौ जादों बेनिफ्राय रानग्रा नांगौ जादों साहा बायदिसिना जगार होग्रा मथामथि एकस' देरस' जननि लेबार माबा मावग्रा नांगौमोन आरो

माबायदि जागोन हाजिरा महिलाफ्रा साबेसे संगोन महिलाफोरखौ साथिजोनसो नांगोन आरो साथिजोनसो नांगोन आरो राननो मैगं हानो मानो बिनिफ्राय साहा होनायाव मानायाव साथिजोनसो नांगोन बिनिफ्राय संनायाव मथामथि नोंनो त्रिस सल्लिसजनसो नांगौ जागोन आरो हाजिराफ्रा माबायदि एसे बुंहरदो सानसे हिसाब लागोन ना माबायदि लायो

बाजौ बिनिफ्राय बे सुइपार मोनगोन नामा बै खालाय रोगाग्रा माग्रा बेफोरखौबो मोनफाखायोब्ला मोजां बिसोरनोबो मा बेसे होनांगोन हाजिराया अ जायखि जाया मिलायलायनानै नों मिलायलायनानै एकस'जन नों माबादो आदा आं गाबोन समनिहा प्रग्रामा माबायाव नालाय नेक्स्ट उइकआवनो इनिखाय थाबनो नों फैदो आरो ना गाबोन लोगो हमनि दे होमब्ला दे गाबोनो बै माबायाव फैदो आम्बागावनो प्रग्रामा बेयावनो जागोन नालाय दे औ